ہاں ہاں میں نے ایک مطلب آرٹ بنایا تھا ہمیں اسکول سے ملا تھا پروجیکٹ تھا ایک ٹائپ کا آ جو آجکل وہ چلتے ہیں نا شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں کاٹن کے ہاں تو ہمیں اس کو کاغذ کا بنانا تھا تو ہم نے کاغذ لے کر آئے بڑی محنت لگی اس کو بنانے میں ہم کاغذ لے کے آئے پھر ہم نے اس کی اچھی طریقے سے کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ہم نے جوڑا اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے ڈیکوریٹ بھی کیا تھا اور پھر اس کو سکھانے میں بہت ٹائم لگا تھا ٹھیک ہے پھر یہ سب ہم نے رات کو اسٹارٹ کیا تھا اور جب میں نے صبح ہم لوگ کو اس کو بنا کے سو گئے تھے جب میں صبح اٹھی تو صبح دیکھا تو یہ سب کچھ خراب ہو چکا تھا میرے کو اسی دن اسکول لے کے جانا تھا پھر میں نے بہت جلد مطلب آدھے گھنٹے میں اس میں ایسا جوڑا تھا اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے جوڑا تھا اور اس کے جو وہ ہوتی ہے ہاتھ میں پکڑنے والی جو بدی ہوتی ہے ہم نے ان کو بھی بہت اچھے سے جوڑا وہ سب خراب ہو چکی تھی بہت ہی بری طریقے سے ہم نے اس کو جوڑا تھا باقی جتنے بھی اس کے ٹوٹ چکے تھے وہ سائٹس وغیرہ ان کو بھی جوڑا پھر میں ان کو بہت مشکل سے لے کے اس کو لے کے گئی اسکول میں اور پھر وہ سلیکٹ بھی ہو گیا تھا بس اسی کا سامنا کرنا پڑا تھا